پہلے ہمارے یہاں چھوٹا سا موبائل ہی چلتا تھا اس سے رسیو رسیو وہ فون سے بات ہوتا تھا اب ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسمارٹ فون آ گیا ہے اور اسمارٹ فون کے وجہ سے بھائی بہن ماں باپ سب سے بات ہو جاتی ہے اگر کوئی چیز کی ضرورت ہو دیکھنے کی یا بات کرنے کی کسی بھائی بہن کو اگر دیکھنا ہو تو اس پر ویڈیو کال فون کر کے کے دیکھ سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب ٹیکنالوجی کے وجہ سے ویڈیو ویڈیو فیس بک پر اشٹ انشٹاگرام پر یوٹوب پر بہت ساری چیز ہے جو جس پر بیڈیو چھوڑ سکتے ہیں اور ویڈیو اور فیس بک اشٹاگرام کے کے وجہ سے کہیں اور بھی بہت کچھ بھیج سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے وجہ سے ٹیکنالوجی بہت زیادہ بٹ گئی ہے ہمارے یہاں ٹیکنالوزی بہت اچھا چیز ہے مووائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اٹماٹ اسمارٹ ٹرو فون چل گیا ہے اسماٹ فون اسمارٹ فون نے فون پر ہم سب اپنے بھائی بہن ماں باپ دادا دادی سرج لوگوں سے بات کر سکتے ہیں